हाँ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आम तौर पर मैं अच्छी तस्वीरें लेने अक्सर जाया करता हूँ जैसे की हमारे आस पास ही एक पाचना बाँध है जहाँ पर पाचने बाँध पे मैं अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालता हूँ और मैं आसपास ही यहाँ पर श्री मावड़ी जी एक मंदिर है जैनों का मंदिर है वहाँ पर भी मैं अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालने जाता हूँ और मैं हमारे खाटू श्याम मंदिर है वहाँ भी अच्छी अच्छी तस्वीरें निकाल लेता हूँ और यू पी में जहाँ पर मथुरा के अंदर एक प्रेम मंदिर है जहाँ पर गोवर्धन जी की भी यात्रा की जाती है वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालता हूँ और अक्सर मैं हर जगह पर अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालने के लिए जाया करता हूँ